हैल्लो नमस्ते हवा आस्तै जेह्ड़े बूह्टे होंदे जेह्ड़े रोड़ उप्पर लांदे निं शिड़का च ओह् इक लांदे बड़ दा ठीक ऐ ओह्दे कन्नै सानू शैल हवा मिलदी इक ओह्दा लांदे बोढ़ी दा होई गेआ हां ते ओह् बड़ होई गेआ केल केले दे होई गे होर बी होर कोई एह् पलाह् दा होई गेआ होर कैह्दा होंदा फुल्लें दे बूह्टे ते लगदे न साइडें उप्पर ओह् ते बड़ी किसमें दे बूह्टे गुट्टा होई गेआ गुलाब होई गेआ फिर ओह् होई गेआ केह् नांऽ ओह्दा फुल्लें दा नांऽ अमरूद दे होई गे केला होई गेआ अमरूद संतरे फिर किन्नू बगैरा पपीता होई गेआ बस होर केह् आक्सीजन आस्तै होंदा सफेदा जेह्ड़े मेन रोड़ उप्पर गलियें च लग्गे दे होंदे निं मेन रोड़ च ते ओह् होई गेआ सफेदा इक बड़ बड़ दी आक्सीजन मिलदी बड़ दे पौधे ओह् रोड़ें पर गै होंदे ठीक ऐ नेईं मंदरें च होई गे रोड़ च होई गे ज'गा ज'गा अज कल्ल होए दे अच्छा ते इक इक इक ओह् होंदी बांस दे बांस होंदी ना जि'दी जेह्दे कन्नै जेह्ड़े मतलब बांस बोलदे उ'दे उप्पर होंदे पत्तें आह्ले ओह् बी हवा आस्तै मतलब ठीक रौंह्दे इ'यां अज कल्ल ते लोग रैह्न निं दिंदे बूह्टे सारे खतम होई गे आक्सीजन बी खतम होई गेई हां चलो ठीक ऐ अच्छा जी नमस्ते